असांजे सूरत शहर में ॾाढो सुठो हिकु मंदर आहे स इहो अम्बा जी टेंपल ॾाढो मस्तु जेको तापती नदी जे किनारे स्थित आहे ऐं सुहिणी सुहिणियूं तमामु शयूं ॾिसण लाइ उन में मिलंदियूं तव्हांखे मंदर में कोई टेम कोन्हे कोई बि श्रद्धालू अची वञी सघे थो पियो कोई वांधो न आहे केॾीमहिल बि अची केॾीमल बि अम्बा जी मंदरु हिकु ॾाढो मशहूर मंदरु आहे हिते हिकु सूरत जे पासे में सरदार पीत म्यूज़ियम आहे जंहिंमे तव्हां केॾीमहिल बि अची सघो था पिया ऑलरेडी खुलियलु ई हूंदो आहे सॼो टाइम उन में तव्हां केॾीमल बि अचो कोई इन में एड़ा सुहिणी सुहिणियूं तस्वीरू वग़ैरह उन में ॾिनियलु आ शस्त्र वग़ैरा सब ॾिनल आहे हिते असांजी सूरत में डच गाडन आहे जेमे सुहिणा सुहिणा उन में ॾाढा बढ़िया बढ़िया पौधा लॻल आहिनि ऐं सभु कुझु उन में व्यवस्थाऊं ॾिनियलु आहिनि उन में सेल्फी गाडन सेल्फी पोइंट ॾिनियलु आहे उहो हिकु मेन टाउन ते स्थित आहे डूम ॾिनियलु आहे जंहिंमे सुहिणियूं सुहिणियूं तस्वीरूं तव्हां खीचे था सघो पिया उहो कादर गेट ते स्थित डूमस डच गाडन अथव ॾाढो मस्तु ॾाढो सुहिणो तव्हां हिकु दफ़ो अची ॾिसो तव्हां हिकु दफ़ो अची ॾिसो घुमी अचो सूरत जे पासे में चारि किलोमीटर दूरि ते स्थित अथव हिकु दफ़ो तव्हां अवश्य अचो असांजे हिते ॾाढो सूरत में ॾाढो मशहूरु बीच अथव जेको डूमस बीच नाले सां मशहूरु अथव सूरत खां अरिड़ह किलोमीटर दूरि अथव तव्हां हिकु दफ़ो उन डूमस बीच ते अचो उते ॾाढी सुहिणी तरह सां ऊंठ घोड़ा ऐं घुमण लाइ उन्हनि में गाॾियूं रखियल अथव तां उन में अचो बीच ते कुझु सुठो सुहिणो सुहानो सफ़रु तव्हां तय करे सघो था पिया डूमस में तां पाणी में वञी करे तव्हां पहिरियों हिकु दफ़ो वञी करे अंदरु वेंदव डूमस में लहरियूं एॾियूं उथंदियूं आहिनि रेत आहे उते ॾाढी सारी तां हिकु दफ़ो अचो सुहिणा सुहिणा उते नाश्ता मिलंदा आहिनि तव्हां उते अची करे व्यवस्थाऊं ॾिसो खाई ॾिसो ॾाढो बढ़िया आहे उते